हमको कानूनी अधिकारियो जैसे वकील पुलिस मतलब कभी कभी जो यह लोग का कानूनी कार्यवाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मतलब इन्हीं की वजेह से हमारी समस्याओं का हल किया जाता है वकील तक पहुँचाया जाता है लेकिन कभी कभी जो है यह लोग के अंदर एक भ्रष्टाचार आता है मतलब घूस यह लोग लेने लगते हैं कहीं कोई पुलिसकर्मी अच्छा होता है तो कोई पुलिसकर्मी हम लोग से घूस मांगता है तो ऐसे में कार्यालय में हमको काम करवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती क्योंकि हमारे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं होते तो इसलिए हमारे काम को दबा दिया जाता है वहीं पर और जो घूस देता है उसका काम कर दिया जाता है तो ऐसे में निरंतर बहुत तेज़ी से भ्रष्टाचार जो है वह बढ़ रहा है